हैलो कुन्न बोल्ला दे आं में ओह्दी मम्मी बोल्ला दी केह् होआ ओह् उसी गैस होई गेई ऐ होर उसी तुसें पता निं केह् खलाइयै भेजेआ हा पता निं केह् होई गेआ उसी ओह् सुनदा नेईं ना ओह् आक्खदा मेरे आस्तै परौंठियां पानियां ते भी में ओह्दे आस्तै बनाई ही रोआ दा हा ते भी में बनाई दित्तियां परौंठियां पता निं केह् कोई शैल जेह् डॉक्टर गी दस्सना पौना पता ते अज्जकल बच्चे सुनदे निं हैन केह् करचै में एह्दे भापै गी सनानी आं ते आक्खियै भेजनी आं ओह् दुकान उप्पर आं भेजनी आं तुस आं भेजनी आं एह्दे भापै गी ठीक ठीक ऐ